चार त्रै दो ज्हार दो सर एह् दिन मिगी इयां याद ऐ सर इस दिन मैं अपने दोस्तें कन्नै पिकनिक गेदा सर फस्ट टाइम पिकनिक गे सर पत्नीटाप घूमने गे सर किट्ठे होइयै सर ते पंज इक दो ज्हार त्रै एह् डेट मिकी इयां याद ऐ कि इस दिन मेरा जन्मबार होए दा सर ते एह् मैं मतलब अपनी फैमली कन्नै मतलब मैं इस दिन मतलब मैं अपने स्हेई मतलब अपने जनमदिन सेलीब्रेट कीता दा हा सर एह् नौ दस दो ज्हार उन्नी गी सर एह् डेट मिगी इयां याद ऐ कि इस दिन मेरे अपने दोस्तें कन्नै लड़ाई होई सर ते एह् डेट मेरा मतलब नेईं भुल्ली सकदा हून दस बारां दो ज्हार ठारां सर एह् डेट मिकी इयां याद ऐ कि सर अस घरा छप्पियै रातीं कुसै ब्याह् गेदे सर इयां मतलब अपने दोस्त कन्नै सर ते तेरां दो दो ज्हार इक मिकी इयां याद ऐ एह् डेट कि इस दिन मैं अपनी मशूकै कन्नै मिलने गेदा सर